हम एगो चीनीमिट्टीके कप खरीदलियै रऽ उ ने बहुत अच्छा डिजाइनके रहै देखैमे अच्छा लगैके कारण खरीद लेलियै लेकिन उ ने बच्चा सब तुरत ओकरा फोड़ दै है काहेकी गिरे सँ तुरत टूट जा है